नंढेपण में छुटिन जे डींहंनि में असां सभु आसे पासे वारा दोस्त इहा गेम खेॾंदा हुयासीं जंहिंजो नालो हुयो नदी की न पार हिन गेम में हीअं हूंदो अठ खां ॾह ॼणा खेॾंदा हुयासीं अगरि नदी चयो त असांखे कोई हेठि जॻहि ते बीहणो आहे ऐं पार पहाड़ चयो त कोई बि मथे वारी जॻहि ते असांखे चढ़ी बीहणो आहे हिकु जणो हूंदो जेको असांखे गाइड कंदो चवंदो नदी की न पार ऐं जंहिं ग़लति जॻहि ते बीठो अगरि हुन चयईं पहाड़ त असांखे कोई मथी जॻहि ते जीअं सीड़ी या कोई बि ऊची जॻहि ते बि फटाफट जंप ॾियणो हूंदो हुयो हिन में असांजो माइंड बि असांखे एक्टिव रखणो हूंदो हुयो ऐं एक्सरसाइज थींदी हुई उहो अलॻि हिन में माइंड ऐं बॉडी जो ॿिनिन जो कमु हूंदो हुयो हिन गेम में असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो हुयो असां नंढेपण इहा गेम जाम खेॾंदा हुयासीं